हलो जय झूलेलाल हा मां मां बंसी धामेजा प्रोजेक्ट ई सोशल जो ई आहे असांजो सिनियर सिटीज़न सिनियर सिटीज़न जो असांजो ग्रूप आहे ऐं मां हिन सोसाएटी जो प्रेसीडंट आहियां त सिनियर सिटीज़न जे लाइ कुझु कुझु ऑर्गनाइज़ कंदा रहंदा आहियूं अच्छा हा हा अच्छा मां त मुंहिंजा चोरासी पूरा थींदा हींअर मुंहिंजो त वञण जो टाइम आहे न हींअर

जंहिं जेसी ताईं ईश्वर चाहींदो तेसी ताईं कुझु कुझु कंदो रहंदुसि हुन ई जी हा हा

उहा उह त आहे ठीकु आहे

न तमामु सुठो कमु कंदा आहियो सोसाएटी खे ज़रूरत आहे न असां माण्हू असां असां माण्हू पंहिंजी ज़िंदगी त जीउ चुकियासीं न प्रैक्टिकली हा गिफ़्ट आहे त गिफ़्ट आहे त हिन में हिन में असांखे सोसाएटीअ खे वापसि ॾियणो आहे न सोसाएटीअ खां असांखे घणो ई कुझु मिलियो आहे सॼी ज़िंदगीअ में बिल्कुलु बिल्कुलु बिल्कुलु हा हा हा

ठीकु आहे उहा ॾिसा न न हिन में जेको मूंखे लॻंदो आहे एक्चुली कंहिं जे जेतिरा असां सुठा कमु हिन ज़िंदगीअ में कंदासीं पोइ सॼी असांजी ज़िंदगी न करम जे हिसाबु सां हले थी त मूंखे इअं लॻंदो आहे की इदड़ु वारो जेको जनम बि थींदो उहो बि करम अनुसार ई थींदो आहे भगवानु कृष्ण ख़ुशी थींदी आहे ऐं असांजो फ़र्ज़ु आहे हुन में असांजो फ़ाइदो आहे न एक्चुली असां असां जेको बि सुठो कमु कयूं था हुन जो पहिरियों फ़ाइदो असांखे पाण खे थो थिए पा पाण खे फ़ाइदो थो थिए छाकाणि त पाण खे ख़ुशी मिले थी हिकिड़ी सेटिस्फैक्शन थिए थी भई असां सुठो कमु कयूं था त मां मां हुनजो पहिरियों पहिरियों जंहिंखे फ़ाइदो थो थिए उहो मां पाणि आहियां ॿिए खे त फ़ाइदो ख़ैरु थिए थो हुनखे बि थिए न ऐं मां त इसलिए पोइ सोचंदो आहे न ज़िंदगी सॼी असांजी ख़ुशीअ जे लाइ ई गुज़ारियूं था असां सॼी जदोजहत ज़िंदगीअ जी ख़ुशीअ जे लाइ ई आहे त हुन में ख़ुशी कीअं मिले पोइ माण्हू इहे शयुनि में ख़ुशी ॻोल्हींदा आहिनि की उहो कहिड़े नमूने सां हर कंहिंजो पंहिंजो पंहिंजो तरीक़ो आहे सोशल करण जो असांखे जॾहिं समाज जे लाइ कुझु कंदा आहियूं त हुन में ख़ुशी मिलंदी आहे इसलिए वधी आहे इसलिए अॻियां ॿिए कंहिंजी मदद में जेका ख़ुशी मिले थी उहा ख़ुशी मिलण में न मिलंदी आहे अहिड़ी ख़ुशी त बिल्कुलु बिल्कुलु बिल्कुलु बिल्कुलु सुहिणी सलाह ॾियण बि इहो सुठो कमु आहे न असांजी सिनियर सिटीज़न फॉरम आहे प्रैज़िडेंट आहियां मां असांजे प्रोग्राम थींदो आहे हुते बि घणो ई कुझु मां ॻाल्हाईंदो आहियां की कहिड़े नमूने सां असांखे ज़िंदगी जीअणु खपे असां पंहिंजे ॿारनि खे संस्कार ॾियूं उहा बि सेवा आए असांजो कमु आहे हींअर असां पंहिंजे ॿारनि खे संस्कार ॾियूं ग्रैंड चिल्ड्रन खे सही रस्ते ते हलायूं त उहा बि सेवा आहे उहा बि सेवा आहे उहा बि समाज जी सेवा आहे जे कॾहिं असांजे कंहिं लिखण सां करण सां विडियो ठाहिण सां जंहिं कंहिंजी ज़िंदगीअ में सुधार अचे थो त उहा बि सेवा आहे उहा बि सेवा आहे त माण्हू बदिलजनि था त सुठा वीचार अॻिते हलंदा त समाज बि सुठी हलंदी न इहो सोचे करे बि मां कंदो रहंदो आहियां विडियोस बि ठाहींदो आहियां भाॻवत गीता ते कुझु लिखियल आहे किताबु छपियल त हुनजे रिगाडिंग बि माण्हूअ खे मिड़ेई आहे न ॾिसी इहा बि समाज जी सेवा आहे सेवा सेवा हिकिड़ी जीअं तव्हां कंहिंजे घर कंहिंखे हथु पकिड़े हलायो था उहा सेवा आहे कंहिंखे सुठा वीचार ॾियो था उहा बि सेवा आहे उहा बि सेवा आहे हा सेवा जा घणेई पहेलू आहिनि बिल्कुलु बिल्कुलु आहे न सुठा वीचार ईंदा त मन में ख़ुशी मिलंदी न असां पाण खे ख़ुशी मिलंदी ऐं ॿियनि खे बि ख़ुशी ॾियूं था इहा बि असां ख़ुशी ॾियूं था न इहो सभु करे करे त वक़्ति त तमामु सुठो गुज़री थो वञे ऐं हिन में सभिनी खां वॾो फ़ाइदो जेको आहे जंहिं राति जो तव्हां सुम्हंदो आहियां न त निंड सुठी ईंदी आहे निंड बि सुठी ईंदी आहे ऐं हिकिड़ी सैटिस्फैक्शन थिए थी हिकिड़ी पाण खे तसली रहे थी की असां सुठो कमु करे रहिया आहियूं ठीकु आहे साईं थैंक्यू सर जय झूलेलाल जय झूलेलाल